बात करें समय के साठ तो समय के साथ हमारी देश की संस्कृति कुछ इस प्रकार से बदल रही है क्योंकि हमारा देश जो है वो नए नए पेशेवरों और नए नए संस्कृति को अपने ऊपर ग्रहण कर रहा है यानी उसको पहन रहा है और आप बात करें किसी पहनावे की तो किसी कल्चर की तो वो धीरे धीरे कर के हम उसको ले के आते जा रहे हैं तो इस प्रकार से हम पुरानी जो हमारी संस्कृति है हम उसको भूलते भी जा रहे हैं और हम देखें म्यूज़िक डांस जो कि पहले होते थे वो आज कल बहुत ही हमें कम देखने को मिलने लगे हैं और हमें समाज में होने वाले जो बदलाव हैं वो भी दिखने लगे हैं क्योंकि जो हम मानव की सोचने की क्षमता है वो पूरी तरीक़े पूरे तरीक़े से बदल चुकी है क्योंकि अब कोई भी भारतीय संस्कृति के वो पुराने ख़यालों में नहीं रहना चाहता वह चाहता है कि वह थोड़ा ओपेन माइंडेड हो जाए थोड़ा खुला रहे वो किसी की बंदिशों में ना रहे इस वजह से वह चाहता है कि मैं थोड़ा स्वतंत्र रहूँ इस वजह से हमारे संस्कृति में बदलाव भी आप को दिखेंगे और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के आने से हमारे हमारे साथ साथ हमारे आस पास के आवरण में भी बहुत बदलाव आया है